آج کے دور میں اگر ہم بچوں کے کھیل کے متعلق بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے جو ہیں آف لائن گیم کھیلنے سے کہیں دور چلے گئے ہیں اور آن لائن گیم زیادہ تر کھیلتے ہیں اور جس میں موبائل میں دنوں رات لگے رہتے ہیں مثال کے طور پر آج کے جو سب سے زیادہ مشہور ہے گیم وہ پبجی ہو گیا اور فری فائر ہو گیا جس میں بچے جو ہیں اپنا گروپ اپنے دوستوں کا ایک گروپ بنا کر کہیں بھی بیٹھ کر یا کہیں روم پر بیٹھ کر دنوں رات کھیلتے رہتے ہیں اور انہیں میں مشغول لیتے ہیں آف لائن گیموں سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں بچے اور آف لائن گیم اگر کوئی کھیلتے ہیں تو وہ دیہاتوں اور گاؤں کے لڑکے ہی کھیل سک کھیلتے ہیں جن کا رجحان بھی زیادہ تر کرکٹ کی طرف ہے کہ کرکٹ میں کرکٹ کی طرف رجحان بڑا ہوا ہے اور ویسے ہی بہت سارے گیم بھی ہیں جیسے والی بال ہے فٹ بال ہے اور یہ سب گیم کھیلتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ مشہور گیم اگر کوئی ہے تو آج کے دور میں کرکٹ ہی ہے اور اس کے بعد فٹ بال تو ہے ہی